जय झूलेलाल जीअं ॿी कोई भाषा में पाण खे सिंधी अनुवाद करणो हो क करणो थो पए त थोरी मुश्किल थींदी आहे पर उहा अमुक शब्द थी वेंदा आहिनि अमुक शब्द कोन थींदा आहिनि जीअं सिंधी में लखनि लखनि लालत अथई पंहिंजो सिंधी अख़र आहे पर जीअं पाण गुजराती ट्रांसफर नथा करे सघूं त जीअं गुजराती में भई अ तुए केरी खाधी पाण सिंधीअ में ट्रांसफर करे त भई तूं अंबु खाधई त ट्रांसफर अमुक शब्द थींदा आहिनि अमुक शब्द कोन थींदा आहिनि अमुक शब्द थींदा आहिनि हूअं ॿुधण में सुठा लॻंदा आहिनि ऐं अनुवाद करण में मज़ो ईंदो आहे त उनमें हिकिड़ो पांजो ई अनुभव आहे सुठो अनुभव आहे भाई ईअं कुझु नओं थो थिए हुनजे अंदरु अमुक शब्द पंहिंजा सुठा आहिनि जीअं घणेई सारा स अ शब्द आहिनि जीअं पाण सिंधी में ॻाल्हायूं था त हुनजो अनुवाद अलॻि थो थी वञे जीअं भई तू रोटी खाधी त गुजराती में ईअं चवनि तमे खाधू तमे खां खावनो खाधू त पाण सिंधी में तव्हां रोटी खाधी त उओ हिकिड़ो शब्द अ ॿुधण में थोरो सुठो थो लॻे त उहो अनुवाद करण में पाण खे हुनजो मज़ो थो अचे भई अमुक स जीअं लेंग्वेज आहिनि उन्हनि खां सुठो पंहिंजो सिंधी अ लेंग्वेज आहे उनमें अनुवाद सुठो थो थिए मूंखे वणे थो उनजो अनुवाद